असांजे शहर में बैंक त काफ़ी आहिनि पर जेके सुठा बैंक आहिनि जेके मतिलबु सहज बैंक जीअं आहिनि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी वियो जेको आहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी वियो इन्हनि बैंकिनि में छा आहे की असांखे कॾहिं बि कोई लोन खपे कुझु बि खपे बीमा करण जे त हुन में काई दिक़त न थींदी आहे जेकी आहे त इन बैंक में हिकु त छा आहे की फोर्मेलिटियूं ॾाढियूं घटि आहिनि रेट ॾाढा घटि आहिनि लोन जा मतिलबु जेका आहिनि रेट ऑफ इंटरेस्ट ॾाढा घटि आहिनि ऐं हुते माण्हू जेको आहे जेको वेठो हूंदो आहे इंप्लोई ॾाढी चङी तरह इज़त सां ऐं मतिलबु ईमानदारी सां कमु कंदा आहिनि ऐं उन में डाकूमैंटेशन ॾाढी कम अथनि असांखे जेको आहे मतिलबु अहिड़ा बैंक मतिलबु न अचणु खपनि जेके फॉरिन बैक़ इन जेके ॾाढी परेशान कंदा इन कॾहिं कॾहिं बि ईअं आहे की लोन में ॾाढी दिक़त थींदी आहे माण्हू खे हंधि जे कम हूंदा थींदा असां हिन करे कोशिशि कंदा आहियूं की असां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्हनि बैंकुनि सां ई मतिलबु जेको आहे लोन वठूं या असां जेको आहे मतिलबु बीमा बि जीअं बीमा बि जेको आहे एलआईसी आहे उहो ठीकु आहे बीमा एलआईसी में छा आहे की मतिलबु तव्हां अगरि हिसाब लॻायो ॿियनि कंपनी जे ॿिया जेके कंपनियूं आहिनि जेके इंशोरेंस उन हिसाब सां जेको आहे एंड बेनिफिट जेके आहिनि उहे एलआईसी जा वधीक आहिनि केतिरियूं बि वॾियूं वॾियूं कंपनियूं कीअं थियूं वॾियूं वॾियूं कंपनियूं ॻाल्हियूं कनि ऐं मतिलबु तव्हांखे उल उल्झाइण जी कोशिशि कनि उन में असांखे छा आहे कोई फ़ाइदो कोन्हे असांखे इन करे एलआईसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्हनि बैंकुनि सां ई जेको आहे असांखे पंहिंजो संपर्क करणु खपे ऐं इन्हनि बैंकिनि के असांखे जेको आहे लोन ऐं बीमा कराइणु खपे जंहिंमे अॻियां वञी करे काई तकलीफ़ न थिए जेको आहे ऐं असांखे जेको आहे मतिलबु इहे बैंक जेके प्राइवेट कंपनियूं आहिनि उन में असांखे न वञणु खपे असांखे जिते ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे जेको आहे